आङोथ' गब' गोबां रोखोमनि संमोनथाय सङो आरो जेरै ना बेदर ओमफ्राय मिरामिस एबा लाब्रा फनिर गासिबो संनोरो संजोबो आं संजोबनायालाय ओमफ्राय बेफोरनि गेजेरावहाय आं आंथ' बांसिन ना बेदर बेफोरखौनो संनाय जायो आरोना ओमफ्राय आङो सानो आरो गोसो सिंजों खि मोनसे सं माबा संनाया बा मोनसे ओंख्रिआ गोथाव जानोब्ला मा टाइमाव मा बुसथुखौ हरनांगौ आरो बेसेबां मानि एमाउन्ट हरनांगौ बे बुसथुआ मेइन आरोना जुदि बेखौ मेइनटेइन खालामनानै संनो रोंबानो मोनसे डिशआ हारसिङैनो गोथाव जायो आरो दा आङो थावजोंबो बुस सङो बुसथुबोफोरखौ बा एखनबा बयलबो खालामनानै सङो दा मोननैनाबो टेकनिकआ आलदा आलदा आरोना दा बेदर बेदरआबो नायाबो था थावजोंबो संजायो आर थाव होआलासैनो बयलबोजोंबो संजायो आरो दा आङो मोननैनिस मोननैखौबो एखे रोखोमैनो गोथाव मोनो जेब्ला थाव जानो बायो होमबा बयल खालामनानै सङो एखनबा थाव जानो गोसोबा थावजों होनानै सङो आरो दा बेयाव बयल खालामनायावथ' थाव हालदै जेबो होआ नालाय दा बे बयल खालामनायाव आङो स्पेसिएललि बांद्राय बुरजा बुसथुफोरखौनो होआ मासाला थासालाथ' खम बराद होयो बात हायजें आरो सामब्राम गुफुरखौ एसे बुरजा होनाय जायो आरो ओमफ्राय जुदि नाखौ बयल खालामदोंबा नाखौ थाल लानांगौ आरोना खि दैया बेसे गुदुं जाबा बेसेबां गोदौबा नाखौ हरनांगौ बेखौ थाल लानांगौ नङाब्ला नाया मोनामो आरोना गोथां खारो ओमफ्राय माब्ला टाइमआव नोंनि सामब्राम गुफुर देनाय बा बे हायजें देनाय बेफोरखौ हरनांगौ बेखौ थाल लानांगौ आरो आमफ्राय बिदिनो थमेथ'फोरबो होजायो बेखौ मा टाइमाव हरनांगौ बेखौ थाल लानांगौ आरो ओमफ्राय बिदिनो थावजों सङोबा औस था बो मानि थावफोरखौ बांद्राय होया आङो अमा बेदर संबाथ' फ्राय आं बिराद खम होयो आरो बे अमानि गावनि मेजेम गनायजोंनो बेखौ गोथाव बानायनो हायो आरो ओमफ्राय आङो अमा संबा स्पेसिएललि अमाखौ एवनानै उनाव दै होखांनाय उनाव बयल खा एसे गोदौ खांनायनि उनाव इसे भलियामखौ खमायनानै इसे गोबाव दोननो मोजां मोनो आरो बिदिब्ला अमाया गुरै जायो गुरै जाबानो उनाव दै रानबानो अमाया हारसिंनो अटमेटिकेलि गोथाव जाखायो आरो ओमफ्राय नों बे गेजेरावहाय मा मा देदों मा सुवाद देदों बेखौ हरबानो हारसिंनो गोथाव जाखायो ओमफ्राय बबे संमुआ संनो गोब्राब बेखौथ' गोब्राबनि बुङाव आंनि फर्स्ट सोलोंजेननायाव आङो गोब्राब मोननाया माबाया खौनो मोनदोंमोन आङो नारजि अमाखौ मानो होनबा आं फर्स्ट संजेनबा मिनथियाखैमोन आरोना नारजिया मोरै गेब्लेयो फर्स्ट संजेननायाव लाखिलि नारजिया गेब्लेदोंमोन ओमफ्राय सेकेण्ड संनायावहाय नारजिया गेब्लेयाखै स आङो बेखौ सोलोंफिननो थाखाय अनेख मानसिखौ हमदों नारजिया मारै गेब्लेहोयो मायो होननानै बे नारजि अमायाव मेइन माबाया बे नारजि गेब्लेनाय आरोना ओमफ्राय बेखौहाय आङो सोंबाय मानसिफोरनाव सोंनानै मोनबाय खि नारजि नारजिआवहाय दैखौ बांद्राय दैखौनो थाहोनो नाङा आरोना दै थायोब्लाथाय बे बुसथुआ गेब्लेआ स' बे बुसथुखौ मेइनटेइन खालामबानो उनाव हारसिङैनो गोथाव जायो आरो बेखौनो बांसिन गोब्राब मोनदां ओमफ्राय गोरलैआथ' बयल संनायखौनो गोरलै मोनदों आरो बेनो